میں نے اپنی زندگی میں کئی دفع بہت سی کتابیں پڑھی ہیں اور بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے لیکن ایک میری زندگی کی ایسی کتاب تھی جس نے مجھے رُلا دیا اور اُس کتاب کا نام ہے دُرِّ یتیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلیم کی سیرت پر لکھی گئی ہے اور چوں کہ بہت اچھے اور ناولانہ انداز میں لکھی گئی ہے اِس لیے جو اِس کے لکھنے کا طریقہ ہے اور جو پڑھنے کا بھی ایک طریقہ ہے جو مجھے سکھایا گیا ہے اُس طریقے سے جب لکھا گیا ہے اُس طریقے سے پڑھا گیا ہے تو حالاں کہ اُس میں جو واقعات لکھے ہوئے ہیں کئی دفع میں میں پڑھ چُکا ہوں لیکن جو جو طریقہ اُس میں لکھا گیا ہے جس طریقے سے اُس میں لکھا گیا ہے جب میں نے اُس طریقے سے پڑھا تب مجھے رونا آ گیا اور وہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ اور اُن کی امّی بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ جب آپ کے والد یمن کے طرف سفر کرتے ہیں تجارت کے لیے اور آپ کی بیوی چوں کہ نو ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے اِس لیے وہ انتظار کرتی ہیں کہ میرے شوہر کب واپس آئیں گے کب واپس آئیں گے لیکن وہ بیچارے نہیں آتے ہیں اور راستے میں ہی اُن کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ والا واقعہ پڑھ کر ہم نے کافی دِنوں تک رویا اور مجھے بہت افسوس ہُوا تھا